دیکھ بھال کا تو ایسا ہے جس طرح ہم انسان اپنی دیکھ بھال کرتے ہیں صحیح وقت پر کھاتے ہیں صحیح وقت پر سوتے ہیں صحیح وقت پر اٹھتے ہیں پانی پیتے ہیں بیمار ہونے پر دوا گولی کرتے ہیں اسی طرح بائک کا بھی مینٹننس ضروری ہے بائک کی بھی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے اور اس کو صحیح ٹائم پراس کا آئل چینج کرنا اس کی گریسینگ کرنا ایئر دونوں ٹائر میں آگے پیچھے کی صحیح پریشر رکھنا اور بیٹری چارج رہنا لائٹ دونوں انڈیکیٹر چاروں لائٹ انڈیکیٹرس چالو ہے کہ نہیں ہیڈلائٹ چالو ہے کہ نہیں اور ہارن صحیح بج رہا ہے کہ نہیں اگر ہم گاڑی کی دیکھ بھال نہیں کریں گے اس کا مینٹننس صحیح وقت پر نہیں کریں گے تو گاڑی بیمار ہو جائے گی اگر گاڑی بیمار رہی تو صحیح چلے گی نہیں اگر اس کو کہیں لے کر اگر جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو راستہ کہیں لمبا سفر کرنا ہے جانا ہے ہمیں کہیں پانچ گھنٹے میں دس گھنٹے میں پہنچنا ہے تو گاڑی کا مینٹننس صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے گاڑی صحیح پرفارمنس نہیں دے گی صحیح اسپیڈ سے نہیں چلے گی اس کے پرفام صحیح وقت پر پہنچ نہیں پائیں گے جس سے ہمیں تھکن آ جائے گی طبیعت خراب ہو سکتی ہے بہت وقت لگنے سے زیادہ لمبا ڈرائیو کرنے سے گاڑی انسان تھک بھی جاتا ہے اور اگر گاڑی صحیح نہیں رہی تو ہم چوکس اور متریئک متری متحرک نہیں ہو سکتے متحرک رہنا پڑتا ہے سامنے سے گاڑی آ گئی کوئی آ رہا ہے روڈ کراس کر رہا ہے ہارن بجانا ہے ہارن بند ہے تو اکسیڈنٹ ہو جائے گا کبھی رات ہو گئی کبھی شام ہو گئی اور لائٹ نہیں جل رہا ہے تو پھر اندھیرے میں ڈرائیو کیسے کریں گے اگر ون وے روڈ ہے سنگل روڈ ہے ایک طرف سے گاڑی جا رہی ہے ایک طرف سے آ رہی ہے تو ہم رات میں اگر چل رہے ہیں لائٹ نہیں جلے گا مینٹننس نہیں کریں گے بیٹری چارج نہیں رہے گا تو ہم انڈیکیٹر رائٹ اور لیفٹ ٹرن کا کیسے سب ہم پیچھے والے کو بتائیں گے سامنے والے کو بتائیں گے پھر اور اپر اور ڈیپر کم زیادہ کرنے سے کسی کو کیسے احساس ہوگا کہ ہاں کوئی آ رہا ہے کوئی بائک چلا رہا ہے اس طرح چوکس اور مترک متحرک رہنا بھی ضروری ہے اگر گائک واڑی مینٹین نہیں رہی تو جان جوکھم میں جا سکتی ہے گاڑی کا مینٹین رہنا بہت ہی ضروری ہے جس طرح ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں اسی طرح گاڑی کا بھی دیکھ بھال کرنا چاہیے چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے ٹو ویلر ہو چاہے فور ویلر ہو چاہے ایئر پلین ہو ہیلی کاپٹر ہو چاہے شپ ہو چاہے اسپیس شپ ہو ہر چیز کو دیکھ بھال اور مینٹننس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے مینٹننس صحیح دیکھ بھال کرنے سے اس چیز کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے وہ ہمارا سچا ساتھی بھی رہتا ہے تو ہم سے وفاداری بھی کرے گا ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے تو ہم کسی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ہم سے لایل نہیں رہے گا چاہے انسان ہو گاڑی ہو چاہے جانور ہو کوئی بھی ہو ہم کسی کا دھیان نہیں دیکھیں گے دیکھ بھال نہیں کریں گے وہ ہم ہمارا ساتھی کیسے رہے گا وہ